हँ ई मोबाइल हम ने मतलब खरीदलहुँ हन छओ महीना भऽ गेल हन आओर कथी कहैत छै बीस हजारमे खरीदलहुँ हन आओर ओप्पो ए पचपन छी आओर कथी बहुत नीक कैमरोसभ अछि आओर कथी कही बहुत नीक सभकिछु सही एखन हमरा छओ मही छओ महीना भेल हेँ हमरा एखन तक तऽ ठीक जा रहल यए आगू नहि पता लेकिन बहुत नीक लागैए हमरा पप्पो एगो लेने छलखिन ओप्पोएके ओहो बहुत नीक छलनि ताहिलेल हमरो ओप्पोएके दिलेलथि आओर कथी कहैत छै बहुत नीक मतलब कैमरोसभ अछि बहुत नीकसभ हरेक चीज बहुत नीक छै एखन तक